आं मोसौ बोरमा दाउ फोर फिसिनो मोजां मोनो आरो बिसोरखौ फाननानैनो आं रां खामायो बिसोर नङाब्लानो आंहा जेबो लामा गैया जिब जुनारफोरखौ फिसिनानै आं फैसा थाखा रां रुफा खामायो आरो बेजोंनो बेजोंनो सोलियो बेजोंनो सोलियो आरो बिसोरखौनो अरायबो आं फिसिबाय थागोन फिसिबाय थानो मोजां मोनो

जिब जुनारफोरजों आं बिदिनो गांसो बायदिसिना होनानै होयो फेदेरो फेदेरनानै आं बिसोरखौनो फानो आरो

मोजां मोनो आं बिसोरखौ फिसिनो दाउ अमा मोसौ बिदिनो बायदिसिना फिसिनानै फिसिनो आं मोजां मोनो आरो बिसोरखौ फिसिनानैनो माबायो आरो इसे रां खामायो मोजां मोनो आरो जासिगोन